जों जोंनि न'आव थाखानाय बिफां जेरै नारें लेबु आरो थाइजौ एबा लेसुफोरखौ खोलोम होनानै आरो गुबुन बिफां बानायबावनो हायो बेखौ जोङो ओरैबायदि बानायनांगोन जेरै बै बिफांनि दालायखौ हादलाबनानै ससे हादलाबनानै बेवहाय जोङो हाब्रु आरो गोबोरखिनि हासारखौ फानफ्रबनानै सिथाबनानै जेन'बा जेरै बस्था फोरजों नङाबा जि गुबैफोरजों फाननानै बेखौ खाथबनानै दोननांगोन आरो मास मोनसे बा मोननैनि उनाव बियो गाजा हरगोन बे गाजा हरनायखौ जेरा गाजा हरो अब्ला जोङो बेखौ दालायखौ दानखानानै गुबुन जायगायाव मोजां रोखोमनि हाखर जावनानै जोङो बेखौ फबैफिननानै बेरा होनानै दोननांगोन अब्लानो जोङो बेनिफ्राय मोजां फिथाय मोननो हागोन बेनिखायनो आं खावलायहरनो लुबैयो जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ जोङो फांसेल' बिफांनि सायाव नायनानै थाबाय थाया लासेनो बे बिफांनिफ्रायनो जोङो आरो फांसे फांनै फांथाम बेबायदिनो गोबां बिफां दिहुननो हायो बेनिखायनो बे खोलोम होनाय आयदाफोरखौ जों सोलोंनानै लानानै आरो गुबुन गुबुन बिफां फोरखौबो जोङो बेबायदिनो खोलोम होनानै बारायहोनो हायो बेनिखायनो आं बेनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो सानो दि जाहाथे जोङो फांसेल' बिफांखौ आसा खालामबाय थाया लासेनो गोबां बिफां गायनानै जोंनि न'खर संसार सालायनायाव गोबां हेफाजाब मोनगोन बे बिफांनिफ्रायनो बेखौनो आं जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे भिदिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय गोजोन्थों